अॼु जो जेको ज़मानो अची वियो आहे उहो आधुनिक ज़मानो आहे अॼुकल्ह जा माण्हू वधीक इंटरनेट जे सहूलियत सां ऑनलाइन पैसा ॾियणु वठण जो कम करंदा आहिनि जे करे रोकड़ ॾोकड़ माण्हू रखण बि बंदि करे छॾियां आहिनि मुंहिंजे घर में बि मुंहिंजा सभेई मिट माइट इंटरनेट तां ई पैसा ॾियंदा वठंदा आहिनि मां पहिरां ई कुझु बि वठिणो कंदो हुजेव त रोकड़ पैसनि सां ई वठंदी हुअसि पर हाणे मां बि रोकड़ पैसा कोन ॾींदी आहियां ऑनलाइन पैसनि सां ॾियण वठण जो लाभ वठंदी आहियां रोकड़ पैसा किथे ग़ुम न थी वञे हुनजे ॾप सां केरु कोन रहंदो आहे ऐं पैसा किथे भुलिजी वञण जो बि ॾपु कोन रहंदो आहे कारण कि इंटरनेट जी सहूलियत ॾाढी सुठी मिली वयी आहे